यह एक बहुत ही अच्छी बात है और जब भी कभी बारिश का मौसम चल रहा था तो काफ़ी ऐसे पल आए हैं कि हम चाहते कि बारिश हो रही है और बारिश में कुछ फ़ोटोशूट करें मैंने भी एक वीडियो बारिश में बनवाया था तो इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं तो वॉटरप्रूफ़ कवर की ज़रूरत होती है फ़ोन से ही आईफ़ोन से ही मतलब करती हूँ ज़्यादातर तो वॉटरप्रूफ़ कवर ख़रीद लो और उससे आप बारिश के मौसम में आसानी से फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो और बहुत ही मज़ा आता है बारिश के टाइम फ़ोटोग्राफ़ी करने का कुछ ऐसे ऐसे पल अपन को देखते हैं जो अपन अपने क्लिक कर सकते हैं कमरे में फ़ोन में वह अपने यह इंस्टाग्राम या शोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं